येस मेरी पसंदीदा किताब पी आर यादव वी और टी वी शो में पसंद तारक मेहता का उल्टा चश्मा हैं इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बताने की क्योंकि तारक मेहता के नाटक वगैरह यह सब देखते रहते हैं पी आर यादव एक ऐसी किताब है जो नौ शेट की हैं इसमे से नौ शेट की थ्योरी बेस पर है और क्वेशन बेस है दोनों मे दी रखी है थ्योरी बेस मे यह थ्योरी पढ़ने से उनका बेस किलियर हो जाता है और क्योंकि हम क्विशन क्विशन देखके हम टाइप समझ सकते हैं कि किस टाइप के क्विशन आते हैं किस टाइप के नहीं आते हैं हर चीज़ पहचान सकते हैं देख सकते हैं और टी वी शो में तो तारक मेहता वगैरह ऐसा और कई शो हैं बालवीर देखने के इंटर्टेंमेंट हो जाता हैं और और भी कुछ जैसे टाइमपास हो जाता हैं फ्री टाइम बैठे रहते हैं ऑन देख सक देख सकते हैं शो और जब पढ़ाई का टाइम होता हैं तो पी आर यादव से बेस्ट बुक देख नहीं पी आर यादव बेस्ट हैं क्वालिटी में बेस्ट हैं बहुत अच्छी किताब हैं